जीवनमे बहुत सारा समस्या उत्पन्न होइ छै जाहिमेकि पढ़ाइ लिखाइमे सबसँ अधिकसँ अधिक पइसा लगै छै ओ हमरा हमेशा पइसा घटले रहल किएक तऽ पइसाके अभाव एहि लऽ कऽ छलै हँ जे हमरा घरमे पइसाके स्रोत छलैए नहि किएक तऽ हमर हेँ पिताजी गिरहस्थ छलाह हँ आओर गिरहस्थके कतऽसँ पइसा अएतै ओ जे किछु खेती गिरहस्थी करै छलाह हँ हेँ अन्न पानि अपनो परिवारमे लगै छलै हँ आओर अन्न पानि बिकेलाके बाद कतेक हेँ लगै छै हुँ विद्यार्थीके खरचा तेँ हमेशा हमरा पइसाके अभावे रहल हेँ बाँस काठ बेचलाके बाद कतेक हेँ पइसा होइ छै ओहि पइसासँ कतेक लोक हेँ खरचा करै छै पहिले हेँ हमरासभके एक्के एक्केटा पैन्ट छलै एकटा पैन्ट भेलाके बाद दोसर पैन्ट सिएलहुँ कपड़ा लित्ता लत्ताके सेहो दिक्कत छलै एहि लऽ कऽ जे हेँ पइसाके दिक्कत रहै पइसा हमेशा पइसेसँ सबचीज होइ छै पइसा नहि तऽ किछु नहि वएह अपने हेँ पढ़ि लिखि पढ़लहुँ लिखलहुँ हेँ नीकसँ ओहि अथीसँ जुझैत गेलहुँ हेँ तऽ पैन्टके के पुछैए आइके डेटमे पैन्ट तऽ हेँ दुइगो चारिगो सभके छै केओ पइसासँ हुँ एखनो तक हमरासभके पइसाके दिक्कत अइ एहि लऽ कऽ हेँ जे हमसभ हमेशा हेँ गिरहस्थेके अथीमे रहलहुँ आओर खेतीबाड़ीसँ पइसा नहि होइ छै आओर दुइ नम्बरके धन्धा कहिऔ कएलहुँ नहि जे दुइ नम्बरके धन्धा करितहुँ तहन ने दुइ नम्बरी पइसा आबिते हम हमरासभ तऽ हेँ आगाँ पाछाँ किछु सोचनिहार आओर जाननिहार नहि आदमी जे कि कएलासँ कि पइसा होइ छै ओना तऽ धन्धोसँ पइसा खूब होइ छै लेकिन धन्धा तऽ कएलहुँ नहि अएलै एहि लऽ कऽ हेँ जे धन्धाके लेल हेँ ओहूमे जे छै से पहिले पइसा लगबऽ पड़ै छै तकर बाद ने हमरा हेँ पइसा अएतै पइसा तखने हेतै जे पइसा पहिले लगबै छै केओ तखन पइसा होइ छै चाहे विद्यार्थी होइ या हेँ कोनो भी अथी होइ जतेक पूँजी लगबै छै ततेक लाभ ओकरा भेटै छै केओ डॉक्टर बनै छै इन्जीनियर बड़ै छै नहिओ पइसा रहै तऽ ओकर हेँ बित बितके बिका जाइ छै तकर बाद केओ डॉक्टर कि इन्जीनियर बनै छै या नहि तऽ ओकरा बहुत पइसा छै तकर बाल बच्चाके अनापशनाप पइसा भेटै छै हमरासभके तऽ नहि कहिओ अनापशनाप पइसा भेटल आओर नहि हमसभ अनापशनाप पइसा देखलिए कहिओ हँ तहन ई अइ अपन हेँ जीवकोपार्जन करैके लेल हेँ अपन मेहनति करै छी जाहिसँ कि हेँ कतहु गेलहुँ नहि कतहु ककरोसँ हेँ ककरो इहो नहि अथी कएलहुँ हेँ जे हँ नहि ओकर ओकरा एतेक छै तऽ हमरा किएक नहि एतेक भऽ गेल ई कहिओ सोच नहि रहल कहिओ इएह सोच रहल जे नहि अपन मेहनति करब हेँ तऽ अपना मेहनतिसँ हेँ हमरा सबचीज भगवान देताह आओर ओहिसँ हम जिअब ई कखनहु नहि रहल जे ओकरा ई चीज छै हमरा ई चीज नहि अइ नहि ई जरूर सन्तोष जरूर छलै हँ हेँ जे नहि हमरा हेँ यदि हम मेहनति करब हेँ तऽ हमेशा भगवान हेँ फल मेहनति आदमीके दै छथिन मेहनतीके मेहनतिके फल मीठा होइ छै तेँ मेहनतिसँ कखनहु हेँ हटलहुँ नहि चाहे कोनो भी काज रहै ओ अपन गलत काज नहि कएलहुँ आओर सही काजसँ कखनहु हटलहुँ नहि तेँ हमर हेँ आगाँ बढ़ैके इएह अथी रहल हेँ जे हम मेहनतिसँ कखनहु हटलहुँ नहि हेँ जे भी रहै ठण्ड रहै गरम रहै धूप रहै हेँ रौ धूप रहै आओर कि हेँ बरसा होइ हमरा अगर अपन काज अइ तऽ ओहि काजसँ हम पाछाँ कखनहु नहि हटलहुँ आओर हम अपना काजपर हमेशा अडिग रहै छी जे नहि ई काज हमर हेँ केनाइ अपन हेँ परम कर्तव्य छी ई अगर काज हम नहि करब तऽ हम हेँ कतऽसँ हम उपार्जन कऽ कऽ आनब तेँ एहि काजसँ चाहे ओ गिरहस्थीसँ हुअए चाहे हमरा जाहि विद्यासँ हुअए हमर मेहनति केनाए हमर हेँ कर्तव्य छी तहन तऽ फल देनिहार ईश्वर छथिन